आं भाऊ कितेंय जावं तुगे जेवण सगळ्यांक चणाक ऑर्डर केली हांवें मुद्दाम किद्याक लोक सांगता म्होणोन तुगेले जेवण बरें जाता म्हणोन बी आनी खरेंच जेवण मरे जेवण न्हू चणकाची प्लेट बरी टेस्टी आसलेली आनीक खरें मुद्दम सांगता एक ते एक दुसरे कडेन रेस्टोरंटा कितले कडेन गेलो हांव पूण रेट तेजी चडय बी आसता आनी क्वोनटिंटी कमीय आसा तुका एक वालोर दिता की तुगे जेवणाची रेट थ्री एटी आनी क्वॉनटिटी अशी आसा दोन पोस्तां अशी बरी मोठीं बरी मदी खाली सुद्दां दोन पोस्तां हांयें खंयच्या रेस्टोरंटान पोळो ना आनी एकदम खरें इतलें म्हाका बरें दिसलें तुगे खावपा हें आनी हांव मुद्दम सेकँड टायम येयला खावपा आतां आनी दाटय बरी आसलेली वालोर तुका म्हाका जे कशें आसलें पय नुस्तें मीठ मसालो म्हणजे खरें गोंयकारांक जाय पय न्हू आमकां सा तशा तश्शें आसा खरें वालोर तुका आनी आनी कोणा रेस्टोरंटा आनी खंयी लागना तुगेलें एक मातशी एक मातशे दिसता की तुगे ते हें रेस्टोरंटा गर्दी खूब आसा हांव समजतां पूण मातशें एकदां कूक वाडय नाल्यार सर्वीस मातशी लेट मेळटा तेजेर मातशे पय कितेंय जाता हरशीं कांय ना हांव समजूं येता की अशें ना की तुगेले लोक मुद्दम लेट करता अशें म्हणोन आतां बरें करता जाल्यार मातशें टायमूय घेवचो पडटा पूण तरी लोकां कितें आसा पाशेंस ना अशे मातशें लेट जाता मातशे एक मातशे ऑर्डर एक मातशी बरी फास्ट मेळची इतलेंच एक आसा म्हागेलें